रेडिमेड सिफोरनिख्रुइ आखाइजों बानायनाय सिया साबसिन जायो मानोना जोङो आखाइजों बानायनाय सिफोरखौ नुनायावबो मोजांसिन नुयो आरो गाननायफोरावबो माने मोजांसिन मोनो मेसिनाव दानाय सिफोरा माने बांद्राय गाननायफोराव मोजां जाया बेयो जों नुनायावथ' माने सिनि कुवालिटिफोरखौबो जोङो बांद्राय मोजां नुवा जोङो आखाइजों बानायनाय सिया जोङो माने दानाय लुनायाव जोङो गोबां मोजां मोजां खुन्दुं दं जेरै माथा होननानै बुङो बे माथा आरो थुख्रा बेफोर खुन्दुंखौ माने मोजाङै जों न'आव ओंखामजों सिफ्लेनानै माइदि होनानै बेखौ सि सोंनानै मोजाङै बानायनाय जायो बेबायदि सिया गाननायाव जोबोद मोजां गरम बोथोराव थान्दा गुसु मोजां जायो नाथाय जों नुनो मोनो मेसिनाव बानायनाय सिफोरनि कुवालिटिया आलादा बेखौ माने बांद्राय थान्दा नुनाय जाया गरम आरो बे माने गाननायाव मानसिनि मोदोमजों बांद्राय गोरोबनाय नुनो मोना गोलोमदैफोरखौ सोबखाङा ओरैनो मेसिनाव दानायफोरखौ माने नुनायाव मोजां नुयो दिजाइनआ थायो बेवहायबो आगर बायदिसिना नाथाय गाननायनि थाखाय बेयो बांद्राय मोजां जाया जोङो न'आवनो गोबां आखाइजों सि दायो आरनाइ बायदिसिनाफोरखौबो जोङो आखाइजों बानायो बायदि रोखोमनि महर होनो हायो आखाइजों दानानैनो गाननाय दखना बायदिफोरखौ जों न'आव दानानै गानो मानोना न'आव दानाय सिफोरा मेसिनाव दानायनिख्रुइ साबसिन जायो